गोंडा बाराबंकी बनारस फ़ैजाबाद अयोध्या इलाहाबाद कानपुर लखनऊ जानकी नगर चौक गोमती नगर विकास नगर पुरनीया इन्द्रा नगर अलीगंज कानपुर रोड कृष्णा नगर श्रृंगार नगर आलम बाग